دلی میں جو بڑی بڑی سرکاری اسکیم یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو راشن فری ملتا ہے بجلی کا کچھ یونٹ فری ملتا ہے پانی فری ملتی ہے وائی فائی لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے فری ملتا ہے اور لیڈیسوں کے لیے بسیں فری ہے اور دلی کے اندر شکشا بھی پڑھائی بھی اسکول بھی فری ہے اور دلی کے اندر یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہے جو فری اور سرکاری لابھ لوگوں کو ملتا ہے دہلی ایک بہترین جگہ ہے اور یہاں کے سرکار بھی پبلک عام پبلک پہ زیادہ دھیان دیتی ہے